हम एगो ऑनलाइन कमीज ऑडर करलहुँ शर्ट तऽ हम कहलियै जे हमरा घरमे फँक्शन रहय हम कहलियै एगो कमीज ऑडर करै छियै कमीज तऽ ऑडर करलहुँ बड़ बढ़िआँ लेकिन ओ कमीज ओ सा फँक्शनसँ पहिले अयतै तब ने हम पहिरतियै तऽ फँक्शनके बाद आबयके डेट मिललै हमरा कि आइ जेना फँक्शन छियै तऽ परसू तखन पहुँचतै तऽ ओ कमीज तऽ हमसभ सोचलियै हेँ कि कमीज अयतै तऽ पहिरबै शर्ट अयतै तऽ पहिरबै लेकिन मुदा ओ तऽ शर्टवला लेट कऽ देलकै तऽ हमर इच्छा रहैत छै के आब जँ ओ जँ रद्द करलकै तऽ हुनका छोड़ि देबनि हुनका कहै छियै कि रद्द कऽ दिऔ कारण जे जब समयपर किछो काज अयबे नहि करतै तऽ हुनका पहिरयके करबै की हम आ समयपर काज भऽ जेतै समयपर समान चलि अयतै तखन हम ओकर इस्तेमाल करबै आ जब ओ काज ऑर्डरपर अयबे नहि करतै समयपर समान अयबे नहि करतै तऽ हुनका लए कऽ की करबै तऽ हम सोचै छियै कि जे ऑडर लै छै जे पहुँचाबै लेल आबै छथिन डिलेभरीवला हुनका कहबै यौ अहाँ एकरा कैन्सिल कऽ दियौ कारण छै कि एकर काज हमरा आब नहि लागतै कारण छै कि समयसँ पहिले लए कऽ चलि अइबतियै तखने ने आ समयसँ पहिने जब ओ अयतै तब एगो काज होइतियै आ जब समयके बाद अयतै तऽ ओकर काज नहि हेतै तऽ एही लए कऽ हम कहै छियै हुनका कि अहाँ रद्द कऽ दियौ डिलीवरी बॉय डिलेभरीबॉयकेँ किएकि ओहन जरूरत करतिहीन तखने ने हमरा हमर रद्द हएत नहि तऽ ओ रद्द थोड़ी होइतै एही लऽ कऽ हम कहै छी ओकरा रद्द करै लए मुदा हम तऽ देखलहुँ कमीज तऽ बड्ड शर्ट तऽ बड्ड नीक लागल लेकिन नीक लागल आ जब काजमे नहि पहिरबै तखनि ओ शर्टके नीक लगबाके ओहिसँ की हेतै तऽ हुनका हम रद्द करै छी एक हम नया शर्ट खरीद लै छी तखने हम फँक्शनमे पहिर सकबै आ ओ तऽ अयथिन फँक्शनके बाद तऽ ओ हम लए कऽ की करब हम तऽ फँक्शन जब छियै तऽ अहाँ अपन मित्रके साथमे जाए कऽ एक नया शर्ट हम खरीद लै छी एहि शर्टवला दाममे ऑडर कैन्सिल करबाए लै छी शर्ट कैन्सिल भए जेतै तखन हम फ्री भऽ जायब नहि तऽ इहोमे पाइ लागि जायत ओहोमे पाइ लागि जायत दुनूमे पाइ लागत